जी हाँ मेरी यादगार क्लाइंबिंग यात्रा का वर्णन कर रहा हूँ मैं मैं एक बार बद्रीनाथ यात्रा पर गया था तब मैं वहाँ पर क्लाइंबिंग यात्रा की मैंने बद्रीनाथ पहाड़ी पर चढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने देखा कि बद्रीनाथ पहाड़ी जमीन से बहुत ऊँचाई पर स्थित है तो मैंने वहाँ क्लाइंबिंग के लिए एडवेंचरों का सहारा लिया और जब मैंने रस्सी के माध्यम से उस पर चढ़ाई स्टार्ट की तो मैंने देखा कि यह बहुत कठिन है शुरुआत में मुझे वह बहुत कठिन कार्य लगा लेकिन वर्तमान में मुझे इन लोगों ने धैर्य बनाया और बोला कि लोग रोजाना करते हैं तो मैंने हार नहीं मानी और मैं चढ़ाई स्टार्ट की मैंने वहाँ पर सीखा कि हमें हमारे आत्मविश्वास पर मजबूती रखनी चाहिए आत्मविश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है मैं वो उस वक्त बहुत डरा हुआ था शुरुआत में जब मैंने क्लाइंबिंग यात्रा की तो बहुत ही डरा हुआ था लेकिन लोगों के विश्वास और लोगों ने जो मुझे धैर्य बनाया उसके बलबूते मैंने अपने आप के डर को काबू में किया और मेरी यात्रा को सफल बनाया